आं जी आं जी बोटमैन बोल्ला दे जी अस इक्क बंदे दा पंज सौ रपेआ लैन्ने अच्छा कोई गल्ल निं घटाई देगे ते कोई गल्ल निं घटाई देगे जिन्ना मर्जी आई जाओ